हाँ मेरी बात फ़र्नीचर वाले से हो रही है मेरा नाम रिया कुमारी है हम नेता पट्टी से हैं हमको कुर्सी का दाम जान कुर्सी लेनी है तो आपके पास कुर्सी है हाँ तो किस तरह की कुर्सी है हम हमको तो लेनी है छह कुर्सियाँ लेनी हैं और थोड़ा अच्छा और नए डिज़ाइन की लेनी है हूँ तो छह छह कुर्सी का दाम कितना लग जाएगा हमको पन्द्रह सौ से दो हज़ार ओ इनमें और तो और भी कई तरीके के हैं इससे कम दाम के या ऊँचे दाम के अच्छा हमको तो यही लेना है कुर्सी वह तो हम देखकर डिज़ाइन फिर सेलेक्ट करेंगे और टेबल टेबल या पलंग सब भी है आपके पास

हूँ हूँ तो टेबल का दाम टेबल का दाम कितना हो जाएगा अच्छा ज़्यादा चौड़ा है कि कम ही चौड़ा है अच्छा क्या और हूँ तो पलंग का दाम कितना तक में आ जाएगा अच्छा और ड्रेसिन्ग टेबल भी है आपके पास उसका कितना पड़ जाएगा उसका कितना पड़ जाएगा अच्छा हूँ हूँ हाँ तो यही सब हमको पता करना था टेबल का कुर्सी का दाम ठीक है हम आकर डिज़ाइन सेलेक्ट करेंगे हूँ हूँ हूँ